हमारे ज़िले में हमारे सिवनी ज़िले की बात कर रहे सिवनी ज़िले में हमारे बहुत सारे खेल मनोरंजन की गतिविधियाँ चल रही हैं और लोग उससे काफ़ी उत्साहित हैं और हर हर दृष्टिकोण से देखा जाए चाहे वह शिक्षा हो स्वास्थ्य हो राजनीतिक हो और अदरवाइज़ बहुत सारी राजनीतिक योजनाओं के ऊपर ऐसे खेल की बात करें हमारे सिवनी ज़िले में काफी अच्छा खेल का प्रदर्शन रहा है जगह जगह खेल चैम्पियन होता हमारे सिवनी ज़िले से और एक अंकुश तिवारी जो खेल में स्वर्ण पदक जीतकर लाए हुए हैं और यहीं बात करें हमारे जे निर्मला निर्मला उल्के निर्मला उल्के जो अभी पिछले सत्र में ओलम्पिक जीता है और यह जीतकर उन्होंने अपने गाँव अपने जिल़े और अपनी राज्य नाम का रोशन किया है और यह सब काफ़ी हमें सिखाती हैं कि इससे हमें काफ़ी अच्छी अनुभूति मिलती है समुदाय स्वास्थ्य केन्द्र हमारी जो परम्परा है चाहे वह भाषा की हो योग्यता की हो या हमारे आपसी भाईचारा की हो य ह सब हमारी हमारे यहाँ काफ़ी अच्छे से चल रहा तरीके से और यह हमें अच्छी प्रेरणा दिखाते हैं और इसी के साथ हम अपने जीवन का निर्वाह कर रहे हैं